गोंयान लोक साक्षर आसा लिटरेट आसा जाय तितले शिकल्या आपल्याक जाय तितले शिकल्या वाचपाक बरोवपाक कळटा आय कॅन्सी एवरी गोवन हूयज ते रायट नव इज लिटरेट एटलिस्ट आपल्याचें नांव वाचपाक बरोवपाक कळटा ही पिळगी आसा ताकाय बी वाचपा बरोवपाक कळटा आनी म्हाका दिसता लोक साक्षर आसा